इएह जे जे महीना होयत छै लोक तऽ की करतै लोकके सूती कपड़ा के व्यवस्था छै वएह ने करतै आब जे जे की मिलैत छै नै मिलैत छै के जानय छै नोचनी भेल ई भेल ओ भेल कतय लोक की कए सकतै सूतीए कपड़ाके पहिनुका लोक करैत रहय काम आब तऽ सात रङ्गके चीज छै सात रङ्गके बीमारी फैल गेलय हन एना होइ छै ओना होइ छै ओकर कोनो चीजके निमिते नहि छै जकरा जे उपाय रहैत छै जे शक्ति छै सएह लै छै म सूती कपड़ा पहिने रहैत रहय आब तऽ सात रङ्गके चीज छै बेसी लोक बीमार पड़ैत छै त लोक की कए सकतै एहि लयके ई व्यवस्था होइत रहै आब तऽ सात रङ्गके चीज बिकय छै नया नया आबि गेलय नया नया काम भेलय ओहिसभके एतय के कए सकतै ई विकास आब नहि भए रहलय हँ वएह कपड़ा वस्र आओर जेना जे लैत छै ओहिमे कोनो दिक्कत भए गेल बीमार परि गेल आब कतयसँ पैसा लाबय केना की करय नहि करय नहि जोगार होइ छै जल्दी तऽ लोग मरि हरि गेल एहिमे करतै की एहिसँ किछु नहि